गैसमे चूल्हामे बहुत अन्तर भए जाइत छै हमरा आरके गैस परके खाना जल्दी तऽ भए जाइत छै मगर नीक नहि लागैत छै खाएमे स्वाद नहि लागैत छै खाएमे चूल्हा परके खाना बहुत नीक लागैत छै चूल्हा पर केना बनै छै पहिने ओकरा गायके गोबरसंँ ओकरा नीपलहुँ नीपकऽ जारनि लानलहुँ जारनि लानलहुँ बर्तन माँजलहुँ बर्तन माँजिकऽ बाद अदहन चढ़ेलहुँ ओहि परके बाद खाएमे नीक लागैत छै खाना चूल्हा पर ई होइत छै जे पत्तो से बनि जाय छै कटकियोसँ बनि जाय छै गोयठोसँ बनि जाइत छै तऽ नीक लागल खामे चूल्हा परके खाना गैस परके खाना जल्दी तऽ बनि जाइत छै मगर नीक नही लागै छै खाएमे नीक नहि लागल खाना खाएमे चूल्हा परके अथी गैस परके चूल्हा पर जे बहुत नीक लागै छै खाएमे केना नीक लागय छै त जारनि परके बनल होइत छै तैंँ नीक लागै छै खाना खाएमे ताहिके बाद खाना बनि जाइत छै तऽबच्चा आर सबकेँ भूख लागल माँ गै खएबै माँ गै खएबै माँ गै खएबै तऽ खाए देलियै जल्दी बनेलहुँ खाएकऽ दू चूल्हियो रहै छै रहए छै अथी करके दू चूल्हिय मट्टीके दू चूल्हियो रहै छै एगो पर दालि देलहुँ एगो पर भात देलहुँ बाल बच्चा कहलक खाना खेबै तऽ चट सिन बना दए छियै नीक लागै छै खएलक तऽ भागि गेलै